पहले असां तस्वीर खीचण लाइ किॾे किॾे वेंदा हुआसीं पहले असां स्टूडियो वेंदा हुआसीं नंढा नंढा जेके कैमरा हूंदा हुया उन में फोटो खीचंदा हुआसीं और जेकी मोबाइलूं ईंदू हुयूं नंढियूं नंढियूं उन्हनि में असां फोटो खींचंदा हुआसीं मतिलबु असां होॾे वञी करे फोटो खिचवाए पाईंदा हुआसीं असां खे घरु वेठे कोई सुविधा न मिली पाईंदी हुई असां कुझु करे ई न पाईंदा हुआसीं पंहिंजे मन चाही फोटो न खींचे सघंदा हुआसीं पोइ पहले जे ज़माने में जेकी फोटो ॾिसंदा हुआसीं त अॼु जे ज़माने में असां खे खिल ईंदी असांखे मज़ो ई न ईंदो हो पहले जे ज़माने जे फोटुनि में पर अॼु असां ॾिसी वठूं त अॼुकल्ह जी जनरेशन जे हिसाब सां टच वारे मोबाइल अची वयूं सैंमसंग अची वई और आई फोन अची वई आहे सभिनि खां बेस्ट अॼुकल्ह त ओपो विवो उन खां बि मथे अॼुकल्ह आई फोन अची वई आहे त ॾिसूं की अॼु भारत में केॾी तरक़ी कई आहे असां पंहिंजा मन चाहे फोटो खींचे था सघूं कीअं बि खींचे था सघूं कैमरे में खीचूं और वीडियो में खीचूं स्नैप चैट में खीचूं इंस्टा में खीचूं फिल्टर लॻाए खीचूं गुलनि जे इते वञी करे खीचूं किथे बि हली वञूं कहिड़े बि देश में कहिड़े बि मुल्क में हली वञूं हिक खां हिकु फोटो था अचनि पहिले एॾा कारा ईंदा हुया हीअं हूंदा हा हूंअ हूंदा हुआ एॾा नख़रा मज़ो ई न ईंदो हो पहिले जे फोटुनि में अॼु असां ॾिसूं की किॾे वञण जी असां खे ज़रूरत ई कान्हे घरु वेठे असां कहिड़े कहिड़े प्रकारनि जा फोटूं खीचे था सघूं अॼुकल्ह जी जेकी सुविधा थी वई आहे ॾाढी सरल सां थी वई आहे की असां पाण ई मोबाइल खणी करे और असां फोटो पंहिंजो खीचे था सघूं त अॼुकल्ह जी जेकी सुविधा आहे ॾाढी सुंदरु तरीक़े सां थी वई आहे अॼुकल्ह पैसा बि ॾियणा न था पवनि पहिले त पैसा ॾेई करे फोटो खिचजंदा हुया और हाणे त पंहिंजी मोबाइल आहे खणी करे जंहिंमहिल मनु थियो असां फोटो खीचे वरितोसीं कोई पैसा न लॻणा आहिनि न कंहिंखे चवणो पवंदो पहिले मिनथूं करणियूं पवंदियूं हुयूं की भाई मुंहिंजो फोटो खींचु हाणे असां इअं मोबाइल पकिड़े करे सेल्फ़ीअ सां फोटो खीचे था सघूं